हो बोलतो हां हां खंय ती तुमी खंन्चान उलयता आ हा हा हा म्हन्जे म्हाजेत एरयेत येता तें

हय करयां कितके शिवरात्रे दिसा न्ही अ किदें हा सकाळीं म्हाका एक दोन कडेन पुजा आसा त्यो करता आनी मागीर येता सादारण साडे अकरा म्हटल्या तुमी रेडी रावा हय हय सामान म्हणजे दे म्हादेवाक कितें लागता पळय बेल कळें धवीं फुलां बाकी जें किदें वो वस्त्रां बी तें सगळें जायत न्ही आनी आर्तीच्या सामान जें किदें सच्चें जाय तें जाय आनी दूद दूद गांवठी गायचें मेळ्या बरें एक लिटर पुरो अभिशेक करपा जाय न्ही हय अय अय नेवेदाक फळां पांच फळां हय हय हय हय हय जें सगळें किदें आर्तीचें सामान आसा किदें तें सगळें घेवन येवपाचें बरें साडे अकरा म्हटल्यार पावता आनी आनी किदें आहा विचारपाचें माश्शे टायमार यात आ तुमचें केशें आता आमी पावले तरी तुमी म्हटल्या न्हांन धून कांय जायना तें व आ साडे अकरा म्हटल्यार सारकी तयारी कोरून रावा म्हन्जे हांव येयलो की भटपण सुरू कळें हा मागीर परत फुडें म्हाका आनीक पुजा हा

पळय प पळय तशें चलपा ना मागीर तुमी टायमार रेडी जावन रावा आ आ बरें बरें